मां पंहिंजा कपिड़ा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ई धुईंदो आहियां जंहिंमे ॿुधायो वियो आहे की इन मशीन में पाणी घटि में घटि यूस थींदो आहे मना ॿ चक्कर ई खाली मशीन हलंदी ऐं तव्हांजो पाणी इस्तेमाल थींदो हिन सां छा थींदो असांजी पाणीअ जी बि बचत थींदी आहे उन खां पोइ पासे में हुन जे ड्रायर ॾिनो वियो आहे जिन सां हिकु भेरो कपिड़ा धुइजी वञनि त इन में आराम सां माण्हू सुखाए सघंदो आहे इहा हर सीज़न में हलंदी आहे अगरि बरिसात जो सीज़न थिए थो त ड्रायर सां असां आराम सां कपिड़ा पंहिंजा सुखाए करे ॿाहिरि ईअं थोरो ई रखी सघंदा आहियूं छाकाणि त उस तंहिं टाइम ते जाम घटि थींदी आहे

जाम कमु आसान थी वियो आहे ऐं पाणीअ ई बि जाम बचति थींदी आहे हिन सां कीअं थींदो आहे अॻियां ई पीड़ी बि सम्झंदी की असांखे पाणीअ खे बचाइणु खपे छाकाणि त पाणी जाम घटि आहे ऐं असांखे उन खे विञाइण न खपे पाणीअ जो जेतिरो इस्तेमाल इन कपिड़नि धुइण में घटि थिए ओतिरो सुठो आहे मां हर सीज़न में इन मां ई धुईंदो आहियां ऐं अॻियां बि हीअं ई कंदुमि